जों दा न'खराव जिब जुनार फिसिनानै न'खर सालायलांनाय जायो जिब जुनार लानानै न'खर सालायलांनाय जानाय जायो दिनै जोंहा साख्रि गैया बेफोरखौनो लानानै जों फानलु फानला खालामनानै न'खर सालायलांनाय जायो बेनिखायनो जोङो जुनार गासैखौबो जों फिसिनानै दिनै अमा मोसौ बोरमा बायदिसिना जुनारखौ फाननानैनो जोङो फिसिनानै न'खर सालायनांगौ जायो दिनै जोंहा जेबो गैयिलाय ओंखायनो बेफोरखौ फिसिनानै न'खरखौ लाखिनाय जायो बेफोरजोंनो जानाय जायो ओंखायनो जों जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो